اردو زبان کا تعلق ہند آریائی زبانوں کے خاندان سے ہے جو جنوبی ایشیا میں بولی جانے والی کئی زبانوں کو شامل کرتا ہے جیسے بنگالی اور بوڈو یہ زبانیں ایک مشترکہ لسانی بنیاد سے ترقی پذیر ہوئیں جسے ماہرین پراہند آریائی یا سنسکرت کی شکل قرار دیتے ہیں اردو اور بنگالی کا تعلق اردو اور بنگالی دونوں کا ماخذ سنسکرت سے ہے جو ان زبانوں کی بنیادی ساخت الفاظ اور گرامر پر اثرانداز ہوا دونوں زبانوں پر مسلم حکمرانوں کے دور میں فارسی عربی اور ترکی زبانوں کے اثرات مرتب ہوئے خاص طور پر اردو میں یہ اثر زیادہ گہرا تھا بنگالی زبان نے فارسی اور عربی سے کچھ الفاظ تو اپنائیں لیکن اس کا بنیادی رسم الخط دیوناگری پر مبنی رہا جبکہ اردو نے فارسی عربی رسم الخط اختیار کیا اردو اور بوڈو کا تعلق بوڈو زبان جوکہ شمال مشرقی بھارت میں بولی جاتی ہے کا تعلق تبت برمی زبانوں کے خاندان سے ہے اگرچہ اردو اور بوڈو مختلف لسانی خاندانوں سے تعلق رکھتے ہیں مگر جغرافیائی قربت اور صدیوں پر محیط سماجی و ثقافتی تبادلے نے دونوں زبانوں پر اثر ڈالا مثلاً شمال مشرقی بھارت کے علاقوں میں اردو کا اثر حکومتی تعلیمی اور تجارتی سطح پر نمایاں رہا جس کے نتیجے میں کئی مشترکہ الفاظ اور اصطلاحات پیدا ہوئیں ثقافتی پہلو اردو بنگالی اور بوڈو زبانوں کے درمیان تعلق صرف لسانی نہیں بلکہ ثقافتی بھی ہے ان زبانوں نے ایک دوسرے کی شاعری موسیقی اور ادب پر اثر ڈالا جوکہ برصغیر کی متنوع ثقافتی وراثت کا حصہ ہے ان تعلقات نے ایک مشترکہ سماجی ہم آہنگی کو فروغ دیا جو آج بھی نمایاں ہے